हमरा इलाकामे हमरा इलाकामे हइ अस्पताल जकरामे जकरामे यहाँसे मतलब बहुत पुराना अस्पताल हइ आओर पुराना अस्पताल जे हइ से बहुत दिनसँ बनल हइ आओर बहुत ही दिनसँ बनल हइ जकरामे इलाज होइ छै लेकिन यहाँके कर्मचारी जे हइ बहुत अच्छा हइ ओ कर्मचारी अच्छासे काम करै छै आओर सभ अपना अपना काम सही करै छै यहाँसँ जाइमे हमरा सबके दूरी पड़ि जाइ छै दू तीन किलोमीटर जे दू तीन किलोमीटर हइ यहाँसँ आओर यहाँके इलाज कर्मचारी सभ बहुत अच्छा करै छै आओर अस्पतालमे जे हइ सभ व्यवस्था हइ यहाँके अस्पतालमे सभ व्यवस्था हइ जे जे भी कस्टमर वहाँ जाइ छै या जे भी पेशेन्ट जाइ छै अथी अच्छा ही इलाज करबाके आबै छे प्राइवेट हइ जे बढ़िआँ हइ प्राइवेट कॉलेज प्राइवेट अथी हइ